हैलो नमस्कार शर्मा साह्ब बोल्लै दे जी जी नमस्कार सर अ'ऊं तुं'दे जागतै दा मास्टर बोल्ला ना बलजीत सिंह ट्यूशन पढ़ने ई औंदा ओह् मेरे कश मैथ दी तुसें गी पता गै होना ऐ निं होर सनाओ सर केह् हाल ऐ तुं'दा होर ओह् अ'ऊं ' अ'ऊं तां फोन करा दा हा पैह्लें ते काउंसलिंग दा टाईम होइया ऐ नी अ'ऊं तुसें ई आखेआ इक म्हीने दे बाद अ'ऊं तुसे ईं फोन करगा ते तुसें मेरा नंबर निं सेव कीते दा ऐ निं चलो कोई निं कोई निं कोई निं नेईं नेईं इ'यां हां समझी सकनां अ'ऊं ते हून दस्सो तुस केह् करना नेईं तुस पता केह् करना गल्ल एह् ऐ कि तुं'दे जागतै दे नंबर बड़े घट्ट आ दे दिक्खो अ'ऊं तुसें ई सिद्धी सिद्धी गल्ल दस्सना अ'ऊं किश घोलियै निं पलाई सकदा तुसें ई ऐ निं तुस समझी सकदे ते थुआढ़े जागतै दे नंबर तिन्न चार दिनां कशा बड़े गै घट्ट आ दे लास्ट टाईम बी एह्दे नंबर बड़े गै घट्ट आए हे ते जेह्ड़ा परसूं अ'ऊं टैस्ट लैता ओह्दे च बी बड़े घट्ट नंबर आए कन्नै फीस बी निं तुसें दित्ती दी हून अ'ऊं घोलियै ते किश निं पलाई सकदा तुं'दे जागतै गी ऐ निं

नेईं नेईं ओह् बड़ी गै त तुं'दा जागत बड़ा गै शरारती ऐ नेईं नेईं दिक्खो ट्यूशन साढ़े कश इक इक घैंटा होंदी ऐ निं पर तुं'दे कश जागत जेह्का ऐ त्रेई घैंटे घर गै बौंह्दा ऐ निं रात बी उत्थै गै सौंदा में आखेआ जो किश क कुतै घुमदा शुमदा तां तुस मिगी दस्सी सकने कि एह् प्राब्लम ऐ कि सर इस्सी डांटो जां मारो ऐ निं निं अ'ऊं कि'यां रक्खी सकना मेरा अपना बी टब्बर ऐ अ'ऊं कि'यां संभाली सकना तुं'दे जागतै गी ऐ निं तुस बी हां होर कोई निं कोई निं कन्नै फीस जमां कराई ओड़ो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं तुस फीस अपने जागते दे हत्थें कशा भेजी ओड़ेओ भेजी ओड़ेओ इ'यां बी मम्मी न्हाड़ी सद्दने औंदी निं ऐ हां गूगल ते चलान्ना होन्ना तुस ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ दिक्खो तुसें लास्ट मिगी पंदरां सौ रपेआ दित्ता हा ते हून पिच्छें दी फीस ही तुं'दी पच्हत्तर सौ रपेआ दिक्खो चलो तुस आक्खै ने ते सत्त ज्हार देई ओड़ो कोई निं हां मेरा इ'यै मसला ऐ तुस करी ओड़ो ठीक ऐ कोई निं कोई निं तुस टैंशन निं लैओ बस फीस डिपाजिट करी ओड़ेओ ओके जी नमस्कार